हँ गाममे गाममे केना की खेती होइत छै

अभी कोन चीजके सीजन चलि रहल छै ओतऽ पानिमे जे घूसैत छै तऽ ओहिसँ दिक्कतो होइत छै बुख़ार तऽ

भरि दिन काम पड़ैत छै एक दिनमे एकेटा रोपैत छै ने एकेटा खेतके

आओर टोल आओर टोलके लोगोसभ जाइत छै अच्छा